लॉकडाउन में मैंने बहुत सारी चीज़ें पकाने की कोशिश की मैंने लॉकडाउन में पीज़्ज़ा बनाना सीखा पीज़्ज़ा बेस बनाना सीखा पीज़्ज़ा को कैसे पकाया जाता है वो सीखा और भी मैंने लॉकडाउन में केक बनाना सीखा केक को बेक करना सीखा चॉकलेट से तरह तरह की चीज़ें बनानी सीखीं कई तरह की मिठाइयाँ बनानी सीखीं जलेबी बनानी सीखी घेवर बनाना सीखा मलाई कोफ़्ता बनाना सीखा नान बनानी सीखी दाल स्टफ़्ड पराठा बनाना सीखा गोल गप्पे बनाने सीखे सैंडविच बनाना सीखा लॉकडाउन में मैंने ये सब चीज़ें बनाने की कोशिश की